ओरैनो जोंनियाथ' दा ओ बेमार आजारफोर जाब्ला ओरैबायदि खस्थ' माने खाथि खालायावबो ओरैनो मोजां ड'क्टरबो गैया आरो फारमासिफोराबो इदि माब्लाबा थायो माब्लाबा थाया लामाफोराबो गाज्रिनालाय हाग्राबो सेर ओमफ्राय ओरैनो माबाफोराव फारमासिफोराव माब्लाबा देखायबायनो लांब्लाबो मानि माला फ्रायानो ड'क्टरानो थाया फारमासियानो थाया थारमाने दसेनो थायो दसेनो गैयामालाय बेलेग खामानियाव थाङो नालाय इखोबो ओमफ्राय लामाफोराव दा ओरैबायदि माबा गाज्रि हाग्रा सेरनालाय मानि लेंहरब्रबनोबो माने राहायानो गैया इदि जाहैयो सोरबा बायदिया लेंहरब्लाबो फैया आरो गारिबो गैया इदि जायो आरो लामानि थाखायबो फैनो नागेरा हाग्रा सेर ओमफ्राय ओरै आरो ड'क्टरावबो माब्लाबा लांस्लाबनो हाया मास्लाबनो हाया जायो थाखा फैसानिबो हाग्रा सेरनालाय बेराद मानि आंखाल जायोनालाय इफोरबायदि जायो आरो बेफोर खस्थ' जायो आरो जोंनिथिं ओमफ्राय ओरैनोथ' माबाफोरा बेमार आजारफोर जायाब्ला एख' नोङा एखो बेमार आजार जाब्ला बेराद खस्थ' जायो आरो गारि भारा आरो थांलाय फैलाय ड'क्टराबो गोजान फारमासियाबो गोजान गोजान जायो माब्लाबा थाबाथ' मोनबाय ओमफ्राय गैयाब्लाथाय इदिनो खस्थ' जायो आरो जोंनि जायगायाव फिसा फिसा लोमजानायफोरखौथ' ओरैनो अजाफोर माबाफोर माबाब्लाथाय मोनब्लाथाय खोथिबाय माबाबाय ओमफ्राय उनाव गिदिरफोर लोमजाब्ला बिराद खस्थ' जायो आरो बेलेगाव लांनो गोनां जाब्ला गिदिर हस्पिटाला बेराद गोजान जायोना जोंनिफ्राय जोंनि आरो हाग्रा खाथि जाहैबायना बे खस्थ' जायो आरो